ہر ایک انسان کی زندگی میں تہوار اور خوشیوں اور مستیوں اور بہت ساری اہم چیزوں کو لے کر آتا ہے ہم پورے سال اپنے تہوار کا انتظام کرتے ہیں اور تہوار کو منانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں اس کے لیے ہم سفر کرتے ہیں ہمارے یہاں دو بہت ہی زیادہ مشہور تہوار ہیں جن میں سے ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے یہ دونوں تہوار ہمارے یہاں سب سے بڑے تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں ان دونوں تہوار کے لیے ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں عید الفطر کی بات کریں تو اس کی تیاری ہم رجب اور شعبان سے ہی شروع کر دیتے ہیں اور رمضان آتے ہی اس کی تیاری پورے شباب پر ہوتی ہے اس کی تیاری میں سب سے پہلے ہم کپڑے تیار کرتے ہیں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں اور جو ذمے دار ہوتے ہیں وہ اب پورے گھر کے لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں امی ابو بازار جاتے ہیں اور گھر کے تمام کے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی الگ الگ طرح کے اچھے اچھے خوبصورت کپڑے لاتے ہیں خوب جم کر لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں اور اس بار عید پر کیا پہنیں گے کہاں جائیں گے اور اس بار عید پر کہاں گھومنے جانا ہے الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ طرح کی پلاننگ کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں پھر جیسے جیسے عید قریب ہوتی جاتی ہے تیاریاں تیز ہو تیز ہوتی جاتی ہے تیاریوں میں وقت خوب لگتا ہے ہمارے گاؤں میں تو جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں ان کی تیاری ہی الگ ہوتی ہے اس گھر کو ہم خوب اچھی طرح صاف کر کے کھیت سے چکنی مٹی لا کر اس سے گھر میں نیل نیا لیپ لگاتے ہیں اور عمدہ عمدہ ڈیزائن بناتے ہیں اور ہمارا مٹی کا گھر بالکل نیا اور چمکدار اور صاف ساتھ میں بہت صاف ستھرا لگنے لگتا ہے پھر عید آتی ہے اس دن کا پوچھنا ہی کیا ہے ہم بہت ہم بہت صبح اٹھ جاتے ہیں اور بہت شور ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے بچے خوشی میں خوب شور کرتے ہیں نہا دھو کر سب عید گاہ جاتے ہیں عورتیں گھر میں تیاری کرتی ہیں کہ جب عید کی نماز پڑھ کر وہ لوگ آتے ہیں تو گھر میں الگ الگ طرح کے پکوان ہوتے ہیں ان کو سب مل کر کھاتے ہیں بچوں میں عیدیاں تقسیم کی جاتی ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ملنا جلنا ہوتا ہے خوب مستی کرتے ہیں اور خوب نوش خوشی ہوتی ہے ہم ہم اور ہمارا تہوار ہم سب کو بہت پسند ہے